हमारी जो राष्ट्र राज्य भाषा हिन्दी है वो बहुत ही ज़्यादा एक अच्छी लैंग्वेज है वो सांस्कृतिक आदान प्रदान संचार में बहुत ज़्यादा भूमिका निभाती है हिन्दी को समझ में बहुत ही ज़्यादाआसानी होती है क्योंकि ये हमारी राज्य भाषा है और ये आसानी से बोल ली जाती है क्योंकि ये हमें हिन्दी शुरू से पढ़ाई जाती है इस लिए इस में बात करना बहुत ही ज़्यादा आसानी होती है